हा भाऊ नारायण नाश्ते वारा था ॻाल्हायो अच्छा ॿुधो न असां गुजरात मां आया हुआसीं त असांखे नी नाश्तो खाइणो हुयो तव्हांजो नालो ॿुधो जाम फेमस आहे त सुठी शइ असां सभिनी असांखे गाइड कयो भाई नारायण नाश्ता वारे वटि नाश्तो बि खाओ सुठी शय अथव भाई तव्हां जी वेराइटी जाम ॿुधियूं आहिनि त हाणे कहिड़ी कहिड़ी रेडी आहे तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा

बराबरि त असां हे नी पंज छह ॼणा आहियूं त कींअ मना कॉन्टिटी कींअ हूंदी आहे प्लेट में अनी हिकु ॿ ॼणा खाई सघंदासीं हिकु ॼणो खाई सघंदो अच्छा त दाल पकवान कहिड़ो अघु आहे मन भाई ईंअ हा टीह रुपया पवंदो न अच्छा अनी पार्सल सेवा आहे पार्सल खपे त मिली वेंदी अच्छा त आहे न मूंखे टे चारि वेराइटियूं खपंदी हुइयूं लिखंदा आडर लिखंदा हा हिकु प्लेट सीरो माल पुड़ो अनी चारि दाल पकवान ऐं ॿ दाल कोकी अने ॿियो छा चयो तव्हां हा त त चारि हा त पोइ डबल पकोड़ा ई मोकिलियो उहा जाम सुठी शइ आहे ऐं चारि पाव विझो चारि पाव हा अने ॿारहें साढी ॿारहें ताईं अचु हुन खां अॻु अची वेंदो नाश्तो ऐं पैसा पैसा जेकी आहिनि से कीअं मोकिलियां तव्हां खे कैश खपंदी न की जीपे हले ठीकु आहे त तव्हां मूंखे हिन जीपे नम्बर मोकिलियो ऐं अने अमाउंट ॿुधायो त मां तव्हां खे जीपे कयांव थो ऐं साम पार पार्सल बि मोकिलियो

ओके ओके ओके डन सर डन थेंक्यू ओके